हम ऑनलाइन केले छियै मोबाइल तऽ अभी तक लए नहि अएल छै केना हेतै कि हमर मोबाइल जैसे हम बीडियो बनाबै छियै तऽ हमर वीडियो वायरल होइ छै तऽ हमर बीडियो बनतै तऽ केना बनतै अभी तक तऽ ऑनलाइन केलियैया नहि आएल छै तऽ केना हम करियै व्हाट्सप हमरामे एकटा चीज नहि चलै छै फेसबुक चलै छै इस्टाग्राम चलै छै यूट्यूब बना यूट्यूब पर बीडियो छोड़ै छियै तऽ हम केना की करबै केना हम ऑनलाइनके लिए अभी तक लए नहि अयलै पार्सल लऽ के तऽ हम की करब बोलू केना होएत समस्याके समाधान की कोशिश करू जल्दी आबि जाएत कोशिश करू की जल्दी हमर आबि जाएत केना हेतै की केना हम की करियै अभी तक लए नहि आयल छै तऽ हम्मे बीडियो खातिर हम रुकल छियै बीडियो बनाना छै हमरा हम बीडियो बनाबै छियै हकीगजमे व्हाट्सप ई इस्टाग्राम आओर फेसबुक पर छोड़ै छियै वायरल होइ छै हमर बीडियो तऽ एहि खातिर कहै छियै कऽ कीए होइतै हम कहिया अयतै हमर मोबाइल की हम बीडियो बनेबै इस्टाग्राम चलेबै आओर किछु बहुत छै हमला हम बहुत बात बिचार करैलए नै होइ छै केना करेबै